नहीं मैं टीचर हूँ क्लास टीचर हूँ अच्छा तो अगर आपकी डोरा इतनी ही बीमार थी तो आपने उसको इस्कूल ही क्यों भेजा जब वो इस्कूल जा रही थी तो रास्ते में बुख़ार आई थी उसको अच्छा डॉक्टर का अप्वॉइमेंट टाइमिंग क्या है सर तो अभी तो पौने ग्यारह हुए हैं तो आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं आपको इस्कूल आके डायरेक्ट मुझसे बात करनी चाहिए थी आप फ़ोल कॉल क्यों कर रहे हैं मुझे आपको क्लास तक आना ही पड़ेगा अपनी डोरा को लेने अफ़्कॉस एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी प्रिंसिपल सर के साइन होंगे मेरे साइन होंगे आपके साइन होंगे उसके बाद ही आप अपनी डोरा को ले जा सकते हैं

अच्छा तो अभी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है सुनो सर हाँ आपकी डोरा पढ़ती बिल्कुल नहीं है काचिंग भेजने से कुछ नहीं होता है सर आपको खुद पढ़ाना है उसकी मम्मा नहीं पढ़ाती उसको

ओके सर ओके